हम लोगों के घर पे एल पी जी सिलेंडर के माध्यम से ही खाना बनता है जो हमारे घर के जो हमारे घर की बहुए हैं या औरते हैं वही बनाती हैं मगर उनको सावधानियों के लिए बताया जाता है कि भाई ये सिलेंडर को दूर रखिये चूल्हे से चूल्हे से सिलेंडर को दूर रखिये औ दूरी बना के पूरे सावधानी के साथ उस पर बनाइए उसको यह है कि भाई चूल्हा चालू करने के पहिले उसको रेगुलेटर को खोलो रेगुलेटर खोलने के बाद तब लाइटर उठाओ उसके नॉब को खोलो उसे लाइटर जलाओ दूरी बराबर होना चाहिए सटा के नहीं बनाना चाहिए और यही तो सावधानी है वही अब समय समय पर उपयोग करते रहिये उसको थोड़ा ध्यान रखिये कि हमारा चूल्हा जब खाना बन जाए तो उसको बंद कर दीजिये पहले नॉब से बंद करिये फिर रेगुलेटर से बंद करिये नहीं भाई उसको फिर साफ सुथरा रखिए और समय समय पे यही सावधानी है समय समय पे उसको जो भी उसमें गड़बड़ी आती है पाइप में आती है रेगुलेटर में आती है चूल्हे में आती है उसको दिखवाइए आके दिखवाया करिए जो हमारे भारत पेट्रोलियम वाले जो दुकान है बगल में वहाँ जाइए उसको उस जो भी गड़बड़ी है पाइप खराब हो गया फट गया टूट गया जल गया उसे बदलवाइए उसका बराबर से मतलब कि करके उसका चेकिंग वगैरह कराते रहिए इसमें सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी बात है उसको मतलब कि सावधानी ही सुरक्षा है और ये है कि भाई हमारे घर में भी बनता है हमारे औरतें बनाती हैं वही उसको रोज साफ सफाई करती हैं उसको चेक करती हैं बंद करती हैं बढ़ियाँ से वो रोज बनाती हैं कोई दिक्कत नहीं है जो है ये है कि भाई जब तक सावधानी रहेगी कोई दुर्घटना नहीं हो पाएगी और उसको उसको बराबर दिखाते रहिए चेक कराते रहिए और उसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है भाई एल पी जी तो मोदी जी दिए ही हैं सबको उसके बाद जिसके जिसको नहीं दिए हैं उसके पास भी है किसान हैं मज़दूर हैं सबके पास है सब लोग मगर सुरक्षे से उसको काम करिए बढ़ियाँ से बनवाइए उस पे खाना उसका सुरक्षा रखिए पाइप वगैरह नल वगैरह उसका जो भी दूरी बना के रखिए नहीं तो आग लग जाएगी सटा के बनाएँगे कुछ लोग अगल बगल वेव बनाते हैं भाई कभी नल खुला है उसका नॉब खुला है आए लाइटर जला दिए धाँय से लग गई आग मान लीजिए रेगुलेटर से बंद किए कभी कभी बंद करने पर भी मान लीजिए एकदम रेगुलेटर से खुला है आए चालू किए कल कभी दुर्घटना इसी में होती है इसीलिए भैया इसको बहुत ही सावधानी बहुत ही सतर्कता से बड़े ही समझ बूझ के साथ बनाना चाहिए है बहुत अच्छी चीज़ इसमें दो राय नहीं है और बहुत बढ़ियाँ है और इसकी सावधानी रखना चाहिए आपको